एकटा एप्लीकेशन लिखलियै चिट्ठी लिखलियै कोनो टा काज रहै ग्राम प्रधान मुखियाके पास गाममे तऽ ओ एप्लीकेशन ले के गेलियै तऽ वहाँपर भिन्न भिन्न प्रकारके तरह तरहके सभी विभागके पदाधिकारी एकटा ओही जगह बैठल रहथिन तऽ ओ कहलथिन जे ई कोन ई के लिखलकए हम कहलियै नहि हम अपने हाथसँ लिखलियैए तऽ वहाँ ओ देखलनि ओ दरख्वास्तके देखलनि पढ़लनि हमरोसँ पढ़बओलनि आ ओ कहलनि जे नहि ई बड़ नीक छै बड़ नीक लिखलियै बढ़िआँ अनुवाद हमरोसँ करबओलनि देखलनि कहलनि जे बड्ड नीक लिखलियै लिखयके प्रयास अहाँके बढ़िआँ छै इएह टा प्रोत्साहन कयलनि प्रभावित हम भेली बात सुनिके